हँ गाछ बिरिछ लगबैके लेल पौधाके लेल बड़ मेहनति करऽ पड़ै छै पहिले तऽ ओकरा गाछ गाछ लगबैके लेल जँ अगर गाछ खरीद करू आओर कि कतऽसँ आनू तऽ तऽ ओकरा लेल गड्ढा कोड़ऽ पड़ै छै ओहिमे माटि भरबऽ पड़ै छै ओहिमे गाछ रोपू आओर ओकरा सीटसाट दिऔ घेरू बेरू तहन ओ जे गाछ जँ लागि गेल तऽ आओर मोन बढ़ि गेल आओर चारि टा पाँच टा लगा लिअऽ जे एतेक लगबैत जाउ ओकरा घेरैत जइऔ सिँचाइ दिऔ बेमारी लगै तऽ ओकरा दवाइ अबै छै दवाइ दिऔ आओर ओकरा देखभाल करिऔ घेरबेर करिऔ तखन बाल बच्चा नाहैत पोसऽ पड़ै छै ओहिमे कम कम दिक्कत नहि छै अँए जँ पानिके सुविधा नहि रहल तऽ दूर दूरसँ पानि आनिकऽ ओकरा दिऔ ओकरा को कोड़ौनी दिऔ किछु खाद पानिके बेबस्था से करिऔ तखन ओ जाकऽ जहन लगै छै तहन मोन खुशी होइ छै जा लगै नहि छै तऽ हुबा बढ़ै नहि छै आओर जँ लागि गेलै तहन फेर हुबा बढ़ै छै जे भाइ इहो रोपबै तऽ फेर इहो लागत तऽ ओहिसँ कि होइ छै तऽ बेसी दै बेसी लै गाछ लागि जाइ छै लगा देलक बुझलिए ने तऽ ओहिसँ कि होइ छै तऽ गाछ लगेनाइ बढ़बै करै छै कमे नहि छै किएक तऽ मनोबल बढ़ि जाइ छै गाछसब लागैत जाइ छै तऽ हिए बढ़ि जाइ छै जँ हँ इहो लागि जाएत तऽ ओहि उम्मीदपर से गाछ आओर लगा लैए मनोबल बढ़ा लैए ओनाहिते लगबैत लगबैत बड़का गाछी बनि जाइ छै एक एक टा गाछ तऽ देखै छिए जे बीस बीस आइकाल्हिके जुगमे बीस बीस हजारके बेच बी बिकैवला भऽ जाइ छै तहन जँ ओकरा सेवा होइत रहै छै तऽ देखभाल केलक करैत रहलै सबकिछु करैत रहलै तऽ ओ गाछ जहन बहुत लम्बा भेलै मोटेलै तब ओकरा बेचलक तऽ खूब पाइ अएलै ओहिसँ कि भेलै तऽ अपन घरके काज पूरा भेल हुअऽ लगलै ताहिसँ आओर खुशी बढ़ि जाइ छै तऽ आओर गाछ लगाउ आओर लगा दै छै मनोबल बढ़ि गेलै जे भाइ एतेक पइसा एगो गाछमे एतेक पइसा अएलौ तऽ जँ दसगो लगा लेबै तऽ कतेक पइसा हेतौ तऽ ताहि दुआरेसँ आओर लोक कोशिश करै जे दस बीस गाछ आओर आओर लगबैत चलै आओर पैसा हेतै आओर सुखिए हैब ने धिआपुताके तकलीफ नहि हैत चैनसँ आरामसँ रहब गाछ लगतै तऽ अपन बेचैत जाएब अपन गुजर ओहिसँ चलत तकलीफ किएक रहत मनोबल बढ़ले रहत आओर लगबैत जाएब आओर बेचैत जाएब ओहिसँ गुजर चलैत जाएत आरामसँ दिक्कत कोनो कोनो बातके नहि लेकिन ओकरा तऽ सुविधासँ राखऽ पड़तै सेवा करऽ पड़ै छै तखन ओहो होइ छै ई नहि जे रोपि देलहुँ आओर छोड़ि देलिए तहन तऽ भऽ गेल आँए तहन नहि ने हैत तहन तऽ भेल मनोबल कमि गेल नहि मेहनति करबै तऽ कि हेतै मेहनतिके फल तऽ मेहनति करबै तहन ने फल भेटत आओर जे मेहनति नहि कोनो चीजमे जँ अगर मेहनति करिए तखने फल भेटै छै अगर जे नहि मेहनति करिऔ तऽ फल नहि भेटत तऽ तहन तऽ भेल मनोबल कम भऽ गेल आओर जँ लगेलिए आओर भऽ ओकरा सेवा बरदाश्त केलिए आओर ओहिमे पइसा आबि गेलै तऽ मनोबल बढ़ि जाइ छै ने तऽ एगोके बदलामे दस गो लगा लिअऽ लगा दिअऽ जे एगोमे एतेक पइसा अएलै तऽ दस गो बेचबै तऽ कतेक पइसा हेतै तऽ लोक तऽ ताहिसँ किएक नहि आरामसँ गुजर चलत बाल बच्चा अपनो सुखी सम्पन्न गुजारा करब